माँछ मारै खातिर हमसब बचपनमे सिखलिऐ हमसब हमर पापा दादा जब लेके जाइ रहै ने हमरासबके नदीमे नाहाबए खातिर छोटा छोटा जब रहिऐ नदीमे ले कऽ जाइ रहै हमरासबके नहाबैला तभी हमसब मतलब देखल रहिऐ की पप्पा सब जे माँछ मारै ने तऽ हमसब सिखल रहिऐ कैसे कैसे माँछ मारै पप्पा दादा सब जे रहै ने जाल जे रहै ने पहिले मच्छरदानी पहिले जाल नहि रहै तऽ मच्छरदानीके पानिमे फेक दए रहै फेक दए रहै अन्दर तक चलि जाइ रहए आ चारो कोनामे ईंटा बान्हि दए रहए आओर ओकरामे फेक देल जाए फेकए ने तऽ मछली ओकरामे किछु किछु फँसि जाइत रहए तब दादा सब जे जाल जे खिचै ने तब मछली निकलै तऽ हमहूँसब मछली पकड़ै खातिर दादासँ सिखल रहिऐ दादासँ मछली पकड़ै खातिर सिखल रहिऐ आओर दादे बताएल रहै कि ऐसे ऐसे मतलब फेर पकड़ल जाइ छै मछली पकड़ै खातिर दिमाग होना चाही मतलब दिमागके शान्त करना चाही जब मछलीके पास जब पानी अस्थिर रहै छै तब मछली मतलब ऊपर अबै छै अगर रेत भए जाइ छै पानीमे तऽ मछली ऊपर कभी नहि आबै छै आ मछली ऊपर नहि एतै तऽ मछली नहि पकड़ए सकबै एहि खातिर कहै छै तब पानि शान्त रहै तब मछली मारए हइ ऐसे भी जब रेत भए जाइ छै तभीों मछली पकड़ल जाइ छै हमसब जे छै अपन दाद सँ अपन सिखल रहिऐ मछली मारैके बहुत तरीका छै जैसे जाल होइ गेलै अभी तऽ मतलब नया नया तकनीक आबि गेल छै जैसेकी मशीन सब छै मशीनो मतलब मशीनोसँ मछली पकड़ाए सकैत छै पहिलेके जमानामे रहए जाल जाल रहए वन्शी रहए हाथसँ केओ केओ पकड़ि ले रहए हमरासब तऽ बच्चा रहिऐ जब खेलै खातिर जाइ रहिऐ तब मतलब शर्टे खोलिके मछली पकड़ि लए रहिऐ अच्छासँ